हैलो मुंहिंजो नालो ईश्वर भर आहे मूंखे तव्हांजे धंधो चालू करिणो आहे त मूंखे इन लाइ लाइट जो कारो लाइट जो कनेक्शन खपे उन लाइ कारोबारु चालू करण लाइ त मूंखे पंहिंजो मां वरी बिजली खर्च जो हिसाब करिणो आहे जो ज़रूरु आहे त तव्हांखे टेरिफ डेट ते जे बारे में यकीन आहे मूंखे ख उनजी टोटली डिटेल खपे तव्हां मूंखे कहिड़े नमूने ॾींदा सॼी ॼाण ॾींदा जीअं मां उन मां ख़बर पए त मां घणो कमाए सघंदमि या न